हमर अररिया जिला घर भेल हँ हूँ हँ अहाँके हम घुमा देब नीक नीक स्थान पर घुमा देब

हँ हँ ठीके छै तऽ आबू अहाँ एखन कतऽ छी अररिया पहुँचलियै ठीक छै आउ ने अररिया अहाँ पहुँची अररियामे अहाँके हम सञ्जय मठ घुमा देब ओकर बाद अहाँके रानी काली मन्दिर घुमा देब

बहुत बढ़िआँ काली मन्दिर मन्दिर यऽ बहुत बढ़िआँ काली मन्दिर छै हँ आ ने काली मन्दिर तऽ सुन्दर काली मन्दिर छै बहुत बढ़िआँ काली मन्दिर छै आउ अहाँके काली मन्दिर घुमा देथिन हँ कहिआ आइजे एबै ने हँ फेर हँ

जी पाइ बेसी लागतो नहि छै